हेलो क्या मेरी बात स्विगी से हो रही है मैंने और्डर किया था खाना तो अभी तक मेरा खाना आया नहीं हुआ है मैंने खाने में दाल चावल सब्जी रोटी सब कुछ औडर किया था तो वह आया नहीं है तो क्या अब आप कब तक लाएंगे टैइम बहुत काफ़ी हो चुका है पैसे भी मैं औनलाइन दे नहीं सकती आपको तो आपका बेटा जब घर आएगा मेरे तभी मैं आपको पैसे दूँगी तो आप मुझे किसी भी हाल में खाना पहुँचा दीजिए और वो पहुँचा देंगे तो बड़ा अच्छा होगा मैंने आपका और्डर काफ़ी टैम पहले ही किया था अन्यथा नहीं तो आप नहीं ला पा रहे हैं तो कृपया मेरा खाना रद्द कर दें और ला सकते हैं तो फिर लाके दे दें क्योंकि मैंने बहुत ही पसंदीदा अच्छे मन से और्डर किया था तो आप नहीं लाएंगे तो आप का डिलेभरी चार्ज क्या है वैसे मुझे बता दीजिए तो मैं आपको वो भी दे सकती हूँ जी धन्यवाद